हमारी पसंदीदा बाइक बुलेट है और हमारे पास भी बुलेट है और हमारे जो सपनों की बाइक है वो हालो डिवीस डिवीसन बुलेट है में बाइकिंग से यात्रा करना बहुत अच्छा हमको लगता है क्योंकि बाइक में अगर बरसात के मौसम में हमलोग घूमने जाते हैं जैसे जंगल या कहीं भी पहाड़ों पर तो हमको अच्छा लगता है और प्राकृतिक माहौल जो भी रखता है प्राकृतिक को देख कर सुंदरता देख कर बरसात की ठंडी हवाओं को देख कर अच्छा लगता है और हम चारों चाहते भी हैं कि बाइक से एक लंबी यात्रा किया जाए जैसे कि लेह लद्दाख और कश्मीर वशमीर भी बाइक से जाए जाए कर कहीं भी दर्शन करने के लिए हमलोग जाते हैं तो अधिक स कोशिश करते हैं कि अपने बाइक से जाएं आराम से जाएं क्योंकि कंफर्टेबल होता है अपने बाइक से आने जाने में आ बुलेट ऐसी बाइक है जो कि काफी कंफर्टेबल और आसान होती है और कहीं भी पहाड़ या कहीं भी रास्ता से जाने के लिए वो सक्षम होती है और अच्छा लगता है क्योंकि जाने से हमको अच्छा लगता है और हमारे भाई की भविष्य की बाइक जो है सपनों की बाइक हुआ हलोडेविसन ही है